ये कोविड के मामले में जो मोबाइल है ना ये जैसे घर में क्लास लगती थी मोबाइल पे क्लास लगती थी और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होती थी बच्चों को कोई समस्या नहीं होती थी अब कोविड कोविड में जो भी है ना तो घर बैठे क्लास मिल जाती थी जिसमें कि कोई शुल्क वगैरह नहीं लगती थी अपने को मोबाइल पे रिचार्ज़ करवा के अपन जो है सारी क्लास लेते थे उसको और और समय समय पर क्लास लगती थी घर बैठे अपनी क्लास लगती थी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी बच्चों को लगता ही नहीं था कि यार कि हमें इस्कूल बंद हैं इस्कूल चालू हैं किस प्रकार